जी हाँ हमारे यहाँ कई गाइड और सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारे क्षेत्रों मे पर्यटकों को क्षेत्र में मार्गदर्शित कराते है अब वो कई भाषाएं भी बोलते है अगर हम बात करें तो उसमें आते है रेडियन ट्रैवलस प्राइवेट लिमिटेड श्रुति ट्रैबलस सोहाना सफर ट्रैवलस एण्ड टूर्स इंडियंस रेलवे चार्टिंग एण्ड टुरिज़म पूजा कमनिकेशन श्री महालक्ष्मी टूरिस सर्विसेस सतपुड़ा ट्रेवल्स और अनुराग साहू और वो भी ट्रेवेल एजेंसी चलाते है अपनी शिव कृपा टूर एण्ड ट्रेवेलस एम पी टुरिज़म एम पी ट्रेवल्स एम पी हॉलीडे टूर्स बर्षा टूर एण्ड ट्रेवल्स शिवम रेलवे कंसर्वेशन भधावर ट्रेवल्स मिस्ट्री ट्रेवल्स विविनधा ट्रेवल्स एन बहुत सारे ऐसे कई भी सर्विस प्रोवॉइडर्स है जो जो हम यहाँ से वहाँ घूमने में पूरे मधप्र देश में पूरे जितनी भी टूरीस वाली जगह है जहाँ हमें देखना चाहिए वहाँ पे वो हमें दिखाते है और साथ में अगर हम भाषाओं की बात करें तो इंग्लिश और हिन्दी उनको दोनों आती है लेकिन मुख्य रूप से वो हिन्दी मे बात करते है और कई ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर है जो बुन्देलखण्डी भाषा का प्रयोग करते है क्योंकि हमारे यहाँ पे बुन्देलखण्ड की भाषा बहुत प्रयोग मे लाई जाती है और अगर हम प्रोपर भोपाल की बात करें तो भोपाल में लोग भोपाली भाषा बोलते है जो हिन्दी और इंग्लिश और बुन्देलखण्डी का मिक्सअप होती है तो वो उस तरके की भाषा का प्रयोग करते है तो हाँ कह सकते है कि उन्हें हिन्दी इंग्लिश बुन्देलखण्डी और भोपाली जो खुद की बनाई हुई ये भाषा है उन सभी भाषाओं का प्रयोग करते है